जोंनि गामियाव गोदो लामाफोरा मोजां नङामोन जायगाफ्राबो मोजां नङामोन हाग्रा बंग्रा बायदिसिना जौगाथाय गैयामोन दा लासै लासै गारि मटरबो गैयामोन जोङो ससे लामाबाबो थाबायनानै थांनांगौ आरो एसे एनै दखान बाजार जाहैबाबो जेबो माबा गैयामोन हाथाय आरि सक बायदिसिना गैयामोन बेंटलफोर टाउनफ्राबो माबा गैयामोन दा बेंटल टाउनफ्राबो मोजां जाबोबाय लामा फाखा लामा जाबाय आरो बायदिसिना लामा मोजां मोजां जाबाय आरो बेबायदि थाबायनायनि सुबिदा मोनबाय आरो जों मटरफोर दा गोसो बायदि थांनो फैनो हायो आरो जोङो बायदिसिना लायनाय माल लायनो थाखायबो जों गारि मटरफोरखौ मोजां गाखोनानै थांनो मोनो आरो बिदिनो जोङो गामिफोराव हाग्रा बंग्रा थायो दंमोन दा जोंनि गामिफ्राबो लामाफोरा मोजां जाबाय थांनो फैनो हाबाय